जेना फूल होलै सभकिछु लगबै छियै आ जेना होलै गुलाब होलै

गेना फूल गुलाब

अरहुल ई सभके फूल लगबै छियै बहुत हमरा शौख छै पानि पटबै छियै किसान लोग छिकियै जेना सब्जीमे करैला लगबै छियै कद्दू लगबै छियै मुरइ लगबै छियै झिङ्गा लगबै छियै ई सभ खेतीबाड़ी हमरा बहुत शौख छै लगाबै छियै

फड़ल सभ रङ्गके इहाँ साग सब्जी खइबो करै छियै किछु बेचबो करै छियै जेना आम होलै फल माध्येमे लिची होलै कठहर होलै ई सभके बहुत हमरा शौख ओकरा कमबैलहुॅं कोड़लहुॅं

गाछ बृक्षमे बहुत सेवा हर ढङ्ग से बहुत बढ़िआँसँ कयलहुॅं बढ़िआँसँ कयलहुॅं पानिके समयमे जेना पानि देलहुॅं

बढ़िआँ सँ छिलका ओकड़ि कऽ जब मञ्जर टिकल फल फूल भेल अङ्गूर होएल बिदाना होएल सभचीजके फल फूलमे कमबै कोड़ै जेना खाद पानि जे दैके छै सभ देलहुॅं बढ़िआँ ढङ्गके ओकरा पानि पटेलहुॅं कमैलहुॅं साफ सुथरा कयने रहलहुॅं बढ़िआँ ढङ्गके किसान लोक खेतीबाड़ी फल फूलके सेवा करैमे हमरा बहुत मन लगैया बढ़िआँ ढङ्ग से सेवा कयलहुॅं फल फूलमे फड़ल उड़ल सभ बढ़िआँ ढङ्गके फल फूल फड़लाक बाद खाने पीनेमे हर परिवार सभ बढ़िआँ ढङ्गके बढ़िआँ ढङ्ग से सुखी सम्पत्ति